ज्या जाग्यार आमी झाडां लायतात थंय आमी उजो लायता पयलीं आनी तो जागो सामको निवळ करून घेता तो उजो लायलो की थंय सामकी ती जमीण भाजता आनी तीं झाडां बरीं जाता आनी त्या झाडां खातीर आमी गोरवांचें शेण चड करून वापरता कित्याक गोरवांच्या शेणांतल्यान बरें सारें अशें तांकां मेळटा आनी तीं वाडपाक बऱ्याक पडटा